हाँ मैं पाँच दिनांक बोल सकता हूँ आठ मार्च उन्नीस सौ चौरानवे तेरा जून उन्नीस सौ सनतानवे दो सितम्बर दो हज़ार तीन चौबीस दिसम्बर दो हज़ार नौ तेरह अगस्त दो हज़ार इक्कीस